म्हज्या समाजाचो धार्मीक गुरू म्हळ्यार श्री ब्रमेशानंद स्वामी कुंडय फोडें हांगा तांचो मठ आसा त्या मटांत ते गुरुकुली चलयतात गुरुकुलांत ल्हान भुरगें ते व्हड हें सगळें शिक्षण घेतात धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र समाजशास्त्र हांचें शिक्षण हांगा दिल्ले गेल्लें वता त्याच बरोबर खुबशे समाज कार्य ते करीत आसतात स्वामिजीच्या मार्गदर्शनक जिवनाच्या कठीण प्रसंगात तोंड दिवप म्हाका खूब सदां बरें जाल्लें आसा म्हणजे सोंपें गेल्ले आसा